हेलो डॉक्टर साहेब नमस्कार डॉक्टर साहेब की कही इलाज तऽ करवेलहुँ हम लेकिन तबियत एखन तक ठीक नहि भेल यऽ बुझलियै ऑपरेशन जे केलहुँ अहाँ ओकर घाव बढ़ि गेल यऽ दवाइ खाइ छी पर ठीक नहि होइया अहाँकेँ क्लिनिक पर गेबो केलहुँ रह अहाँ रहियै नहि अहाँकेँ जे ओतऽ इम्प्लॉय सभ यऽ जे अहाँकेँ ओतऽ

ओकरा कहलियै डाक्टर से एकबेर मिलाबू लेकिन ओ जे छै ओ पुरा इग्नोर कए देलक हमरा की कही

फेर आएब डाक्टर साहेब ठीक भेल नहि अहाँ कहै छी फेर आएब केना होयत डाक्टर साहेब अहाँ कहु ने की आब मानि लिअ अहाँ ऑपरेशन केलियै तीन महीना भय गेलए ऑपरेशनके एखन तक घाव ठीक नहि भेलैए कोन दवाइ देलियै अहाँ एखन तक जे ठीक नहि भेलैए गलत एकर की एकर की मतलब बूझियऔ हम से कहियौ नहि नहि देखिऔ हम बतबै छी डॉक्टर हम बतबै छी डाक्टर साहेब बात ओ नहि बात देखिऔ हम अहिसँ पहिने अहाँ से हम अपन लड़काकेँ इलाज करवेलहुँ रह अहीँ से क्लिनिक पर बहुत बाढ़िऑं इलाज भेलै लेकिन अहाँ सँ हॉस्पिटलमे देखेलहुँ हम तऽ अहाँ बढ़िऑं से इलाज नहि केलियै कहैकेँ मतलब साफ तात्पर्य छै अहाँ हॉस्पिटलमे सही सँ देखाइ नहि छी अहाँ प्रश्नल क्लिनिक पर देखै छी बढ़िआसँ तऽ एनामे थोड़े काज चलतै गरीब गुरबा आदमी छियै आइ अहाँकेँ प्राइवेट क्लिनिककेँ खर्चा उठा सकबै हमसभ से कहू ने हमरा नहि तऽ दवाइ तऽ उपलब्ध भऽ गेल रहय हमरा लेकिन अहाँ जे दवाइ लिखने रही से उपलब्ध भऽ गेल रहए लेकिन ओहिसँ ठीक नहि भेल हमरा हमरा से कहु ओ ठीक किया नहि भेल डाक्टर साहेब

अहाँ जे अहाँ जे रिपोर्टमे दवाइ लिखलियै सएह सभ दवाइ लेलियै से आब हमरा कहु ओ दवाइकेँ बदलऽ पड़तै ठीक नहि भेलै अहाँ कहलियै रहै जतबा दिनके डोज देलियै ओतबा दिनके डोज हम लेलियै तबो नहि ठीक भेलै हमरा अहाँ आबि गेलियै अहाँ जेगल रहियै लन्दन वापस एलहुँ अहाँ ओतऽसँ दू तीन दिन अहाँ दूँ दिन मानि लिअ अगर पेसेन्टकेँ साथ अगर अनहोनी भय गेलै तऽ अहाँ की जबाब देबै की व्यवस्था कयने छी अहाँ अब डाक्टर नहि नही हमरा कहु ने आब डॉक्टर साहेब छैबे ने करथिन तऽ हुनकर कार्यकर्ता सभ की व्यवस्था कए कऽ राखतै इलाज थोड़े ने कए देत यौ इलाज थोड़े ने कए देतै ओ डाक्टर छथिन

ठीक छै डाक्टर साहेब